हाँ सदांस बोल रहा हूँ मैं जी जी जी हाँ मिल जाएगा मैम

इसका जो है मसाला डोसा है मैम सिक्सटी रूपीस का और यह जो है ऑमलेट है सेवेंटी रूपीस तो अभी पहुँच जाएगा आपको थर्टी मिंट में

ठीक है मैं कर दूँगा आप आपको मैं एक इस्कैनर भेजता हूँ तो आप पेमेंट भेज दीजिए

हाँ आपका एड्रेस बता दीजिए मैम

ठीक जी

ठीक है मैम जी तो इसका टोटल बिल जो है मैम वन हंड्रेड थर्टी रूपीस हो गए जी ओके मैम